मैं कई सारी सरकारी योजनाओं के बारे में जानता हूँ और उनका लाभ भी हमें प्राप्त होता है जैसे कि मेरे पिता जी किसान हैं तो उन्हें किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलता है उसमें उन्हें दो हजार रूपए प्रति महीने के हिसाब से प्राप्त होने हैं जिसमें उन्हें काफ़ी मदद हो जाती है जिस बारह महीने में चौबीस हजार रूपए मिलते हैं साथ ही हमें दो सौ यूनिट तक की बिजली बिल हाफ आता है जिसमें हमें आधा ही बिल चुकाना पड़ता है यह मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई योजना है साथ ही हमें आयुष्मान भारत योजनाओं का भी लाभ मिलता है उसमें पाँच लाख खाता की मुफ़्त इलाज की गैरंटी मिलती है जिसमें हम किसी भी बीमारी का इलाज अगर पाँच लाख तक आ रहा है खर्चा तो उसमें आयुष्मान कार्ड दिखा कर हम उसे फ्री में करवा सकते हैं साथ ही स्वरोजगार योजना जिसमें हमें आसान किस्तों पे लोन उपलब्ध कराया जाता है जिससे हम आसानी से हम अपना स्वरोजगार खोल सके अपना बिजनेस कर पाए और प्रगति कर पाए साथ ही छात्रों को स्कॉलरशिप मिलती है छात्रवृति दी जाती है जिसमें उन्हें अपने कॉलेज की फीस पूर्ण रूप से वापस कर दी जाती है स्कॉलरशिप के माध्यम से साथ ही छात्रों को आवास योजना का भी लाभ मिलता है जिसमें उन्हें अगर वह दूसरे शहरों में पढ़ाई के लिए रहते हैं किराए के घर में तो उन्हें वो किराया भी दिया जाता है वह अपना मकान मालिक से फॉर्म पे साइन करवाके जमा कर सकते कॉलेज में और उनको किराया उन्हें सरकार द्वारा दिया जाता है साथ ही और भी कई ऐसी योजनाएं हैं जैसे कि मुफ़्त में या फिर जो वो विद्यार्थी अस्सी प्रतिशत से ऊपर लेके प्रतिशत से ऊपर अंक लेकर आते हैं उन्हें स्कूटी और दी जाती है इस वर्ष काफ़ी सारे बच्चों ऐसे है जिन्हें ईस्कूटी दी गई साथ ही ऐटी फाइव परसेन्ट लाने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप की राशि भी दी जाती है उन्हें पचीस हजार रुपए दिए जाते जिससे वो अपना स्वयं का लैपटॉप मनपसंद लॉपटॉप ले सकते हैं और भी कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जैसे नैशनल हेल्थ मिशन जिसमें हमें कई सारे ऐसे बीमारी के बारे में जानकारी मिलती है साथ ही और कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ हमें समय समाप्त है प्राप्त होता रहता हैं